जी हाँ सर नमस्ते येस सर हम आप ही के इम्पलाॅई बोल रहे आप तो पहचान ही गए होंगे है ना जी सर हम इसलिए फ़ोन किए जैसे आपके आपके में हम इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं इतना कभी हमारी तरफ़ से आपको कोई मौक़ा नहीं मिला कोई चीज़ हमको सुनने का आपको मौक़ा नहीं मिला है ना तो यही सर कुछ यही बताना चाहते थे जो यह तो यह प्रमोसन वग़ैरह का कुछ ध्यान देते अच्छी अच्छी तरीक़े से ध्यान दीजिए बताइए तो इतने दिनों से आपके पास हम काम कर रहें हैं कभी कोई चीज़ की आप को शिकायत नहीं मिली इतने लगन से आपके लिए गए हैं सात छः सात साल हमारा आपके में काम करते हो गया इतना निश लॉयल्टी से आपके साथ हम काम कर रहें तो कोई इसी चीज़ पर ध्यान वग़ैरह दीजिए अच्छे तरीक़े से जी हाँ सर वही ना बता रहे बताइए इतना दिन से है सब कुछ है अच्छे तरीक़े से आपके हुए हैं आपकी नज़र में भी तो ऐसा होना चाहिए ना तो लगना चाहिए हाँ कुछ चलेगी इतना बंदा है इतना दिन से हो गया इतना साल हो गया देखो से इसको आगे आगे बढ़ाया जाए जिससे इसे भी कुछ अच्छा लगा हम आपकी कम्पनी को मेरे इस मामले चीज़ में भी कुछ ध्यान वग़ैरह दिया कीजिए थोड़ा सा देने की कोशिश कीजिए सर

जी

अच्छा तो सर लेकिन इतना भी जितना भी ना दिखे अब आगे है इतना है हम सब अपना फैमिली भी देख वग़ैरह देखना पड़ता है ना सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता अब इतने दिनों से हैं तो जितने दिनों को आप आपका यहाँ हमारा काम अच्छा लगा होगा अपने काम करने में थोड़ा अच्छा भी लगा इतनी लेकिन इतना सैलरीए दिए सर अपना भी देखिए आपके हम ओल्ड इम्पलाॅई हूँ मैं है ना तो इतने दिनों से थोड़ा फिर ध्यान दिया कीजिए एक नया चलिए एक होता है जे नया के नए की लिए कुछ होता लेकिन इतने सालों से हैं इतने हैं आपके अच्छे एक तरह से अच्छे वर्कर के रूप में हम कम आपके यहाँ कर रहे एक अच्छा इम्पलाॅई है तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए जिससे हम अपनी फैमली भी हम अपनी अच्छे अच्छे तरीक़े से सेटअप कर सकें और आपकी कम्पनी में हमें हमेशा अपना लगातार परफ़ॉर्मेंस अच्छा हम देते रहें अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है सर रखते हैं कॉल ठीक है